जुनारफोरनि सोमोन्दै जेन'बा जोङो नखरफ्राव जुनारफोरखौ लानो गोनां जायो जुनार होन्नानै बुङोब्ला मोनसेया दाव मोनसेया अमा मोनसेया बोरमा मोनसेया मोसौ दिनै जोङो बे दाव एमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ जोङो फिसिनानै जानो गोनां जायो मानो होन्नानै बुङोब्ला जों मानसिनि थाखै गोबां बेबायदिनो सहाय दिनै बे जुनार लानायफ्राव गोबां भुगिनो गोनां जायो आरो माब्लाबानि समाव खैफोद जाबायबो आरो जुनारफोरनि गेजेरावबो बेबायदिनो मालाबा बेबायदिनो जुनारफ्रा थैहां थैहां जायो गोथाव खोथा दाखालि थांनाय आगष्ट आवहाइ मासे मोसौवा आंनि बेबायदिनो लोमजादोंमोन बिखौ फोथांनानै लाखिनो गोनां जादों लोमजानायनिफ्राय रैखा मोनबाय मुलि होनानै बियो मोजां जाबाय बेखौ लाखिबाय आरो माब्लाबानि समाव बोरमाफ्रा बेबायदिनो लोमजायो बिसोरखौ मुलि होनानै लाखिनांगौ गोनां जायो बेबायदिनो अमाफोर फिसियो जों अमाफोराबो बेबायदिनो मालाबा लोमजायो बे लोमजानायखौहाइ जोङो मुलि होनानै फोथांना लाखिनांगौ जायो अनेक दिउथि होना गोनां जायो दावलाबो बोरमालाबो अमालाबो मोसौलाबो बिसोरखौ खुसि बायदि थिया जोथोन लानो गोनां जायो दिउथि होनो गोनां जायो नायनो गोनां जायो दा आङो मोसौखौ खानानै गारबोबाय बोरमा खानानै गारबोबाय अमा खानानै गारबोबाय दा बिफोरखौ खानानै गारबोनायलाय बिसोरो जेरावनो खादों बेवनो दङ दा खाजानाय हिसाबै बिसोरो जायगायावनो बिनिखाइनो जोङो जुनारफोरखौ लानानै जानायाव साब'दानै आरो जोथोन आथोन खालामनांगौ जायो जोथोन खालामालानो जाया बोरमा होन मोसौ होन अमा होन बेबायदिनो अमा मोसौ बेफोरखौ मोजां जोथोन लायाब्ला जोङो बेबायदिनो आबादफोरखौ जेरै मावनानै दिउथि होयाब्ला नाइयाब्ला जोङो मोना बेबायदिनो दाव अमा बोरमा मोसौ बिफोरबो मासे जुनार जिउ गोनां दिनै बिसोरो जिउ गोनां हिसाबै बिसोरो माब्लाबा लोमजायो बे लोमजानाय समाव बिसिनोबो मुलि होन्नानै जोथोन लानानै लाखिनांगौ गोनां जायो अब्लासो जोङो मोनो जोङो बिसोरखौ बे जुनारफोरखौ जोङो मोनो नङाब्ला जोङो मोना जोथोन खालामाला मोना बिसोरखौ आबार खालामाला जोङो मोना जायफ्रा आबार खालामा बिसोरो मोना जायफ्रा मोजाङै आबार खालामो अमा होन बोरमा होन मोसौ होन आबार खालामब्ला मोनो जोथोन खालामला दिनै जुनारफोर लानायनि गेजेराव जोथोनासो मेन जोथोन गैयाला नोंनि जुनार लानाया फेलें मानो होनब्ला नोङो माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो होन्नानै बे जुनारफोरखौ लायो बा फुसियो फुसियो दिनै नोङो माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो होन्नानै फुसियो नाथाय नोङो मोजां जोथोन लायाब्ला नोङो मोन्नाय नङा बिबायदिनो नोङो बाहायनो होन्नानै फेदेरनो होन्नानै नोङो लानानै मोजाङै जोथोन खालामब्ला बियो देदगोन आरो नोंनो अफुखार होगोन नाथाय नोंनो ओरैनो लानानैल' लानानैल' दोनोब्ला जोथोन खालामालाब्ला बे जुनारफोरनि जुनारफोरनि गेजेराव मालाबा नस्थ जालांगोन मालाबा थैलांगोन बेबायदि जायो आरो जोथोनासो बिनिखायनो जुनारफोरखौ लाबायब्ला जोथोन खालामनांगौ आबाद खालामनांगौ अब्लासो नोंनि थेखा जानायाव सहाइ होयो नोङो माबा थेखा जाबायब्ला नोङो नांगौब्ला बेफोरखौ फान्नानै नोङो सहाइ मोनगोन बिनिखायनो गासै जुनारफोरखौ जोथोन लानानै आबार खालामनानै फेदेरनांगौ अब्लासो बेसोरबो थांनानै थानो हायो मानसि बायदि बिसोरबो माब्लाबानि समाव लोमजायो माब्लाबानि समाव लोमजायो बिनिखायनो बिसोरखौ आबार खालामनानै लाखिनो गोनां जायो आबार खालामाला मोजां जोथोन लायाला बिसोरबो थांनानै थानो गोब्राब जायो दिनै नोङो मोसौ लाबाय बे मोसौखौ खास्लायाब्ला दै दौवाब्ला बियो हामख्रंलांगोन दै मोनलोङाब्ला गांसो मोनजायाब्ला बियो हामख्रंलांगोन थैनो गोनां जागोन दिनै नोंनो अफुखार होनो हानाय नङा बेबायदिनो बोरमायाबो नोङो खास्लायाब्ला दै दौवाब्ला बेखौ मोजां जोथोन लायाब्ला बियो हामख्रेंनानै थैलांनो गोनां जागोन नों अफुखार मोन्नाय नङा नोङो बेखौ फान्नानै नोङो नख'राव नांगौआव बाहायनोबो मोन्नाय नङा मानो होनब्ला नों लाबायब्ला नोङो जोथोन लानांगौ नोङो बेखौ आबार खालायनो अमाफ्राबो बेबायदिनो गोबां आबार खालामनांगौ गोबां आबार खालामनांगौ अब्लासो नोङो बेफोरखौ मोनगोन फान्नो मोनगोन नोङो सहाइ मोनगोन नखर खांनायाव नोङो सहाय मोनगोन जोंनि नखर खांनायाव गोबां बेबायदिनो खस्थ जायो थाखा नांगौ गोबां खर्सा नांगौ बेफ्राव मोन्नो थाखायसो जोङो दाव अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ फुसियो दिनै बेबायदिनो माब्लाबानि समाव लोमजायो बे लोमनाय लोमजानाय समाव नोङो दिउथि होयाब्ला नोङो नायाब्ला आंनि मोसौवा गांसो जादोंना जायाखै बेखौ नायनांगौ दिनै दै लोंदोंना लोङाखै बेखौ नायनांगौ अब्लासो बियो दै लोंनाय लोङि गांसो जानाय जायि बेखौ नोङो दिउथि होयोब्ला नोङो बिसिनि लोमजानायफोरखौ नोङो नुगोन नोङो मोनदांगोन नाथाइ नोङो दिउथि होयाब्ला बिसोरो माब्लानि समाव लोमजादों बेखौबो नोङो मिथिनाय नङा लोमजादों ना लोमजायाखै गांसो जादों ना जायाखै नोङो बेखौ दिउथि होयाब्ला बे जुनारफोरनि लोमजानायखौ नोङो नुनाय नङा मानो होनब्ला बिसोरो रायलाइनो रोङा बिसोर खोन्थानो रोङा अमा होन दाव होन बोरमा होन मोसौ होन बिसोर खोन्थानो रोङा आं लोमजादों होन्नानै आंनो मुलि नांगौ होन्नानै बेसोर खोन्थानो रोङा नाथाइ जों मानसियासो नायनानै बिसोरनो मुलि होनांगौ जोथोन लानांगौ आबार खालामनांगौ बिनिखायनो जोङो जुनार लानायनि गेजेराव गोबां दिउथि होनांगौ बेनिखायनो जोङो जुनारफोरखौ लानानै जानांगौ जों बयनिबो नखराव दाव थायो अमा थायो बोरमा थायो मोसौ थायो दिनै जों मानसिनि थाखाय बेफोरो मोनसे आबाद आबाद बायदि होन्नानै जों सान्नानै लानो हायो